आइ हमसभ बिहारके मुख्य सांस्कृतिक आ कलात्मक परम्परापर बात करब जाहिमे हमसभ राज्यके विविध इतिहास आ समुदायके कोन रूप रहल अछि या जेना कोनो खास जगह साहित्यके लिए मशहूर रहल होन या कोनो जगह संगीतके लिए मशहूर रहल होन कोनो एहन व्यक्ति छथि एहन क्षेत्र छथि जे नृत्य आओर चित्रकलाके लिए प्रसिद्ध छथि कोनो क्षेत्र छै जे मूर्तिकलाके लिए प्रसिद्ध छै इएह लऽ कऽ हम सभ बात करब बिहारमे देखै छी जे साहित्यके क्षेत्रके अगर बात करू तऽ मिथिला क्षेत्रकेँ देखबै तऽ अहाँकेँ साहित्यसँ जुड़ल बहुत सारा महान विभूति सभ मिलता जाहिमे विद्यापति बड़ा प्रसिद्ध छथिन विद्यापतिजीके पद्मावलिके पूरा दुनिआँ पूरा संसार जे छै से पढ़य चाहै छै ओकरा मानय चाहै छै ओनाहिते बाबा नागार्जुन जीके कीर्ति आओर साहित्यकेँ भी लोक जे छै से खूब मानैए इएहसँ आगू बढ़ू अगर तऽ अहाँकेँ पण्डित उदयनाचार्य जीके सेहो रचनासभकेँ लोक आइयो पढ़ै छथिन आओर ओहिसँ बहुत किछु सिखै छथिन संगीत मे जे छै से ई कहबै तऽ दरभंगा महाराज जे छ छलखिन हुनक दौरमे ओ नृत्य संगीत आओर चित्रकला मूर्तिकला एहिसभके लिए बड़ा आगू काम कयला जाहिके कारण कि आइ अपना बिहारमे मधुबनी पेन्टिंगके विश्व स्तरपर यानि पूरा वैश्वीकरणके दौरमे भी महत्वपूर्ण भूमिका यए आओर बिहारके लिए एकटा ओ बहुत बड़ा सम्मानके बात अछि कि ओकर मधुबनी पैन्टिंगके बहुत ज्यादा पूरा दुनिआँमे स्वीकृति मिल रहल हेँ साथ ही मूर्तिकलाके बात करबै ने मूर्तिकलामे आइ भी बिहारके बहुत बड़ा नम्हर जे हइ से संस्कृति जुड़ल छै आओर मूर्ति कलाके लिए ओकर एकटा खास महत्व होइ छै चूँकि आइ भी सनातन धर्ममे जतेक भी पर्व त्यौहार होइ छै करीब करीब सभ पर्व त्यौहारमे सभ देवी देवताके अलग अलग मूर्ति बनै छै आओर ओ मूर्तिसँ लोकसभ जे छै से अपन भक्तिकेँ जोड़ला भक्ति आओर अध्यात्म केर साथ साथ ऊ ओहि कलासँ जुड़ल कलाकार सभके लिए श्रमिक सभके लिए एगो रोजगारके भी बहुत महत्वपूर्ण साधन छै मधुबनी पेन्टिंगके बात करबै तऽ वर्तमान दौरमे आइ मधुबनी पेन्टिंग सिर्फ मधुबनी आओर दरभंगामे ही नहि रहि गेलै ओ पूरा बिहारमे जहाँ लोकसभ ओकरा अपना रहलखिन हन सीख रहलखिन हन आओर ओकरा स्वरोजगारसँ जोड़ि रहलखिन हन एहि लऽ कऽ मधुबनी पेन्टिंग एगो रोजगारके लिए भी बहुत बड़ा साधन छै आओर एहि बिहार राज्यके महिलासभके लिए घरमे बैठि कऽ कमसँ कम मधुबनी पेन्टिंगसँ भी रोजगार पाबयके एगो बहुत महत्वपूर्ण साधन छै इएहसभ लऽ कऽ हमसभ देखै छी जे अपन जे संस्कृति छै बिहारके ओ संस्कृतिमे जब छठि हएत तऽ अहाँके जे छै से मल्लिकजी सभ छथिन हुनकासभ एतय देखबै दौरी सूप छिट्टा ईसभ जे छै से ओसभ बनबै छथि हुनके जरूरी होइ छै गाँवसभमे जनेउओ होइ छै यज्ञोपवीत संस्कार या कोनो अन्य काम ओहोमे हुनकरसभके बनायल जे हस्त शिल्प छै हस्त शिल्पकलामे ओसभ बाँससँ या अन्य चीजसँ भी जे बनबै छथिन दौरी सूप इहोसभके बहुत महत्वपूर्ण स्थान छै जकर कि हरेक पर्वमे आओर कोनो शादी विवाहमे जरूरत होइए देखबै दीपावली आयत तऽ अहाँके जे कुम्हारसभ छथिन ओ दीप बनबै छथिन जे कि मिट्टीसँ जुड़ल जे छै से ओ दीप रहल एहिके अलावा ओ दही पौरयके लिए जे समान बनबै छथि ओ मिट्टी शिल्पसँ ओ बहुत अच्छा रहै छै हुनकेसभके बनायल मूर्ति कलाके लिए जे छै से बहुत सारा योगदान रहै छै जेकि मूर्ति विभिन्न पूजा पाठके मौकापर बनबै छथि चाहे दुर्गा माँके होय सरस्वती माँके होय गणेश भगवानके होय विश्वकर्मा पूजामे होय तऽ बिहारके संस्कृतिके भी एहिसँ काफी गहरा लगाव छै आओर जुड़ाव छै एहि लऽ कऽ कई सारा रोजगार सृजन भी होइ छै आओर ईसभ मधुबनी पेन्टिंग वगैरह वर्तमान दौरमे भी बहुत सारा लोककेँ रोजगारके साधन दऽ रहल अछि